जोधपुर ज़िले में जो मुख्य उद्योग है वो काफ़ी उद्योग हैं काफ़ी सारे यहाँ पर उद्योग हैं जैसे यहाँ पर तांबा जस्ते का जस्ते के उद्योग हैं यहाँ पर रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है यहाँ पर और राजे और जो यहाँ पर जो जोधपुर में कपड़ों का उद्योग है यहाँ पर और यहाँ पर शूटिंग की सामग्री भी मिलती है और यहाँ पर जोधपुर में कम वज़न वाले जो कपड़े हैं उनको आ सब से आगे स्थान पर रखा जाय रखा जाता है और यहाँ पर संगमरमर की संगमरमर के उद्योग हैं चूना पत्थर और बलुआ पत्थरों का यहाँ पर उद्योग है जोधपुर के अंदर और यहाँ पर कई कारख़ाने हैं जोधपुर में जैसे यहाँ पर पैकिंग की लचीली पैकिंग की जो सामग्री है यहाँ पर उनका कारख़ाना है ग्वार को ग्वार गम पाउडर का यहाँ पर कारख़ाना है जोधपुर के अंदर यहाँ पर जोधपुर के अंदर लकड़ी के फर्नीचर का भी कारख़ाना है और यहाँ पर कन कन्वेयर बेल्ट जोधपुर में सब से अधिक प्रसिद्ध है यहाँ पर और जो यहाँ पर कारख़ाने हैं उस में कपड़ा बज़ार यहाँ पर जोधपुर का सब से फे प्रसिद्ध है यहाँ पर जो जोधपुर के अंदर जो लेहरिया है यहाँ पर जो लेहरिया का जो कपड़ा है वह केवल जोधपुर में ही बनाया जाता है इसका यहाँ पर कारख़ाना है कपड़ों में जो लेहरिया होता है वह केवल जोधपुर में ही हम ख़रीद सकते हैं और यहाँ पर इसी का कारख़ाना है